मूंखे नंढे हूंदे खां ई बेट बोल खेॾण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो हूओ इहा रांदि मूंखे हेॾी वणंदी हुई जो मां इस्कूल मां अची करे सीधो ई बेट बोल खेॾण दोस्तनि सां चालू कई ऐं मां ॾाढो मस्तु मज़ो वरितो हिनजो जीअं जीअं मुंहिंजी उमिरि वधंदी वेई मुंहिंजो शौक़ु बि वधंदो वियो ऐं पोइ कुझु टाइम खां पोइ मुंहिंजो वज़न थोरो वधण लॻो त मूंखे इहा बेट बोल खेॾण में तकलीफ़ अची रही हुई पर मूंखे इहो जुनून हो त मुंहिंजी पसंदीदा गेम इहा बेट बोल आहे ऐं मां इहो खेॾंदुसि या छॾंदुसि पर वज़न वधिक हुअण जे करे मां हिनखे बराबरि न पियो खेॾी सघां ऐं मूंखे तकलीफ़ थींदी हुई आख़िर मां पंहिंजे जुनून रखी करे मां कसरत शाला वञी करे बि हिन रांदि खे बंदि न कयो ऐं पंहिंजो वज़न जाम कसरत करी घटायो जीअं मां हीअं रांदि खेॾी करे मज़ो वठी सघां आख़िर तांई मूंखे जेके जेके तकलीफ़ू अचनि पेयूं मां उहो सुधारींदे सुधारींदे आख़िर पाण खे हेॾो मस्तु करे छॾियो ऐं हलको करे छॾियो जीअं तीअं मुंहिंजो वज़न वधियल हुओ उहो आहिस्ते आहिस्ते घटिजण लॻो ऐं मूंखे रांदि खेॾण में बि मज़ो अचण लॻो ऐं मां सोचो बि न हुओ कि मां पंहिंजो इहो जुनून पूरो करे सघंदमि पर जेको मुंहिंजो लक्ष्य हुओ मां उहो पूरो कयो इहे मां हीअं बेट बोल रांदि न छॾियई ऐं पंहिंजो वज़न चङो घटाए हिनखे वापसि जीअं पहिरों हिन मां मज़ो वठंदो हुअमि ऐं हाणे बि मां हिन मां उहो मज़ो वठंदो आहियां इहो लॻंदो आहे कि बेट बोल रांदि जेका आहे इहा मूंखे कढी बंदि करणु न खपे ऐं मूंखे पंहिंजो वज़न न वधाइदड़ खपे ऐं मां हीअं हमेशह चालू ई रखंदमि